پانچ سو بائیس ایک ہزار ایک سو پچھہتر پانچ ہزار پانچ سو پچیس سات ہزار دو سو بارہ چھ ہزار چھ سو چوبیس